खंयचेय संस्कृतायेची वळख जर कितें घडयता जाल्यार ती भासूच घडयता मुळांत भाशे बरोबर कितल्योश्योच गजाली ज्यो आसा त्यो आमच्यो परंपरेंत आसता संस्कृतायेंत आसता तें आमकां भासूच जाणीव करून दिता जर मनीस आपली भास विसरता जाल्यार तो आपली नकळत संस्कृताय विसरता आपलो धर्म विसरता आपली जात विसरता आपली परंपरा विसरता आनी ते नदरेंतल्यान पळोवपाक गेलें जाल्यार भास ही अशी शक्त जी तुमकां तुमच्या अस्मिताये कडेन तुमच्या इतिहासा कडेन तुमच्या परंपरे कडेन तुमच्या घराब्याच्या इतिहासा कडेन जोडून दवरतली अ जर भाशेच्या माध्यमांतल्यान आमी केन्ना उलोवपाकूच शकी शकूंक नाशिल्ले जाल्यार मनीस हो दुसऱ्या मनशा कडेन कशे तरेन भाश्य करतलो काय उलयतलो काय आनी जें आयजवेर त इतली उदरगत इतली प्रगती तो करीत आयल्या ती कशी जातली काय हाचेर सगळे प्रश्न आमचे येवन थारता म्हणटकच कोंकणी भास जी आसा ती कोंकणी संस्कृतायेचें पालन पोशण जाका आमी म्हणटात तें करता हातूंत अजिबात दुबाव ना कोंकणी समाजांत जर कोंकणी भास शेणयली जाल्यार तो कितें शेणयतलो जाल्यार आपली वळख कोंकणी मनीस म्हणून ताजी जी आयडँटिटी आसा अस्मिताय आसा तीच शेणयतलो ताचे उपरांत जर तर पळोवपाक गेले जाल्यार पॉलिटिकली राजकारणी नदरेंतल्यान रा राज राजनिती नदरेंतल्यान जर तर पळोवपाक गेले जाल्यार एक राज्य म्हूण गोंयाक जी वळख आसा ती कोंकणी भाशेक लागुनूच मेळ्ळ्या नाजाल्यार आमी एक वेगळी वळख निर्माण करूंक पावचेच नाशिल्ले म्हणटकच एका भाशेची भुमिका कितें आसता जाल्यार ती इतले मेरेन नासता स्वताचें अस्तित्व भाशेंतल्यानूच मनीस सिद्ध करपाक लागता आनी तेच भाशेंतल्यान ते आपली उदरगत करपाक लागतात आतां संस्कृतीक दायजाची पोसवण जर भास कशी करता जाल्यार आमच्यो ओंवयो ज्यो आसात आमचीं लोकगितां जीं आसात लोककाणयो ज्यो आसात त्यो कोंकणी भाशेंतल्यान आशिल्ल्या कारणान लोकांक समजता आनी एकामेकां कडेन केल्लो संवाद जर असमंजसपणाचो आसलो समजुपा भायलो आसलो जाल्यार तो ताका संवाद म्हुणूंक शकचे नासले ताका आमी भासूच म्हणू शकचे नासले जें उलयता तें दुसऱ्या मनशाक समजप म्हळ्यार भास आनी कोंकणी भाशेच्या माध्यमांतल्यान जी आजी दळटा आसतना गायताली घाटणो जो वा रगडो जो आसा ताचेर वांटण करता आसताना जे ती म्हणटाली तें जेन्ना कळपाक लागलें ल्हान भुरग्याक न्हा न्हांणोवपाक घालता आसताना वा ताका पाळण्यांत घातला आसताना जीं पाळण्या गितां ज्यो आल्लयो तिणें गायल्यो त्यो भुरग्याच्या कानार पडपाक लागल्यो त्या आशि कुशिकच्या ल्हान भुरग्यांच्या जांकां समज येवंक शकताली अशा भुरग्यांच्या कानार पडल्यो तांकां त्यो आवडपाक लागल्यो ताकाच लागून ल्हान भुरगें एक सात आठ म्हयन्याचें आसलें वा दोन तीन वर्सांचें आसलें अ तें जेन्ना रडटा तेन्ना आगे आगे गुगी आमाड्या रुगी रडटल्या भुरग्याक थांबय बेगी अशें म्हणटा आनी तें थांबता हें भाशेचें दायज म्हाका दिसता आनी कोंकणी भाशेंत म्हणचेच परस खंयचेय भाशेन ती भुमिका आयजवेर निभयल्या आनी ताकाच लागून तांचें संस्कृतीक दायज जें आसा तें तिगून उरलां आनीक जर तर कोंकणी वाठाराचेच वा गोंयचे रा गोंय राज्याच्याच नदरेंतल्यान जर तर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार जे नुस्तेमारी समाज जो आसा वा वेगळो खंयचोय वेवसायांतलो समाज जो आसा त्या समाजांतल्यो कांय उतरावळी ज्यो आसा आमकां कोबलें म्हटल्यार कितें तें कळचें नाशिल्लें आमकां जाळ जें आसा तें कश्या प्रकारान आसता पागोर म्हणचे कितें आनी अशा तरेचे कितलेशेच नुस्तेमारी समाजांतली जी उल उतरां जीं आसा खास करून कोंकणी नीज उतरां हांव म्हणन तांकां तीं उतरां ही संस्कृताय तिगोवन दवरता नुस्तेमारी संस्कृताय जी गोंयची येणावळ ताजेर अवलंबून आसता ती संस्कृताय कोंकणी भासूच तिगोवन दवरता आमचे कडेन कालवां आसा आमचे कडेन कोंगे आसा आमचे कडेन आनीक कितें आसा शिंपयो आसात खूबे आसात तिसऱ्यो आसात आमचे कडेन कितलींशींच अ प्रकारच्यो म्हणू येता आमच्यो कुल्ल्यो आसा खडपी आसा आनी कसल्यो आसा फुलांच्यो जर तर पळोवपाक गेल्यार आमचे कडेन दसवंत आसा आनी कितें आसा आनी अशे तरेचे खूब प्रकार जे आसा त्या त्या वापराच्या नदरेंतल्यान जर तर पळोवपाक गेले जाल्यार त्या त्या समाजांतले त्या त्या वाठारांतल्या भाशिकांनी लोकांनी म्हणचे परस हांव म्हणन भाशिकांनी तें तिगोवन दवरलां भाशेच्याच माध्यमांतल्यान समजा आमकां खबरूच नासलें की अमकें अमकें झाडाच्या पालवाक लागून मनीस बरो जावं शकता अमक्या काळार ताका अमकें दिल्यार ताची भलायकी सावरूंक शकता बरी जावंक शकता किरायतें जें आसा तें पचना खातीर बरें हें आमकां सांगता कोण जाल्यार आमची भासूच सांगता किरायत्याक किरायतेंच कित्याक म्हणटात आनी ताजोच वापर कित्याक करता आमी ओडुळसो जो आसा ताचें उदक आमी न्हांवपा खातीर कित्याक वापर करता हें ओडुळशाक भाशेच्या माध्यमांतल्यान आमी दुसऱ्या पिळगे मेरेन पावयला ताकाच लागून जाण्ट्यांनी आमकां ओडुळशाचें उदक न्हांवपाक दिल्लें आयजूय आमची आवय बापूय जी आसा ती आज्या आजयेच्या जॅनरेशना उपरां तांच्या पिळगे उपरांतची पिळगी तांकां खबर आशिल्लें तांचे मेरेन तांच्यांनी भाशेच्या माध्यमांतल्यान पावयलें तांच्यांनी आमचे मेरेन आमकां तें उदक न्हांवपाक दिवन आमचे मेरेन पावयलें आनी घडये त्याच भाशेक लागून आमी तें फुडल्या पिळगे मेरेनूय पावयतले अशे तरेची भाशीक गिरेस्तकाय जी आसा ती गोंयची संस्कृती मागीर ती धार्मीक नदरेंतल्यान आसूं राजकारणाच्या नदरेंतल्यान आसूं वा आनीक कसलेय नदरेंतल्यान आसूं आमी तिगोवन दवरपाचो प्रयत्न करता भाशा जी आसा ती खंयच्याय वाठाराचें जर तर आमी एक वेगळेंपण पळोवपाक गेले जाल्यार तें थारयता पेडण्या सारकिल्ल्या वाठारांत चल्याक वा चेड्याक बार्देसान जाका आमी चेडो म्हणटात तो साश्टीन वतकच चलो जाता तोच पेडण्या वाठारांत वतकच झील जाता म्हणटकच ही झील म्हणपाची चल्याक झील म्हणपाची चेड्याक झील म्हणपाची संस्कृताय जी आसा ती पेडण्या वाठाराची वेगळी वळख म्हणून आमकां भाशेनूच तिगोवन दवरिल्ली पळोवपाक मेळटा काय गो इलाय मा अशे तरेची भास जी आसा ती त्या वाठाराच्या लोकांची वळख जाल्या ती ताचे संस्कृतीक दायजा भितरली एक आस्पत अशें आमच्यान म्हुणूं येता अशे नदरेंतल्यान जर तर खंयच्याय वाठाराची वळख जावन उरता कितें जाल्यार ती भास आसता गोंयांत खास करून पळोवपाक गेल्यार आमचे कडेन कितलेशेच पुरोहीत जे आसा भटजी जे आसा ते भायल्या वाठारांतल्यानूय येता खास करून कोंकणातले येता जे मूळ गोंयचे नासता पूण कोंकणांतल्यान येवन ते गोंयान स्थायीक जाता कांय जाण हालींसराक कारवार सारकिल्ल्या वाठारांनी येता पूण तुमी जर तर बारीक पळोवपाक गेल्यार जाल्यार हे भटजी येयले गे जेन्ना गाराणें घालपाचें आसता तेन्ना ती कसलेय तरेची कोंकणी जावं तुटिल्ली तांबडी कितेंय म्हणात तुमी पूण ती कोंकणींतल्यान गाराणें घालपाचो प्रयत्न करता म्हणटकच आमचे भाशेंतलें संस्कृतीक दायज कितें आसा जाल्यार तें अशे तरेच्या गजालींनी आसा आमची गाराणीं आसूं आमचें खुर्सा मुखार जें लादीन जें आसा तें म्हणपाचें आर्गां तुका सोमया मागीर अशे तरेचे क्रिस्ती भाव जे आसात ते जे म्हणटात ही आमची दायज हें आमचें दायज आसा इतलेंच न्हय तर आमचेर ज्या राजवटींनी वाव राज्य केला हो इतिहास आमकां जर कोण दिता जाल्यार ती भाशीक उतरावळ आसा आमचे कडेन मेज जें आसा जें आमी परशो अरेबीक वा पर्शियन भाशेंतल्यान घेतलां आमचे कडेन कुलेर जें आसा तें आमी स पुर्तुगेज भाशेंतल्यान घेतलां ही जी आमकां इतिहासाची गवाय जी आसा ते आमचे भासूय दिता आनी त्याच भाशेच्या नदरेंतल्यान आमचेर कोणें राज्य केलां खंयच्या वर्सा राज्य केलां वा भाशेच्या खंयच्या घटकाक लागून आमच्या राज्याचेर कोणें कोणें ताबो घेतिल्लो हाचो सुद्दा आमकां अदमास करपाक मेळटा म्हणटकच फक्त संस्कृतायेच्या नदरेंतल्यान पळोवपाक गेल्यार सद्याक जी संस्कृताय चालू आसा तीच न्हय तर इतिहासीक नदरेंतल्यानूय जर आमचे कडेन कितें जालां घडलां जाल्यार त्या घडणुकांचो नियाळ आमकां भास दिता मुखार कितें घडटलो हाचो अदमासूय आमकां भास दिता जेणे करून आतांच्या भुरग्यांच्या वापरान जर तर चड इंग्लीश उतरां आयलीं जाल्यार मुखार कितें घडटलें हाचो अदमासूय आमकां भास हाचें प्रॅडिक्शन जाका म्हणटा अनुमान जो आसा वा पुर्वानुमान जो आसा तो आमकां भास करून दिता म्हणटकच भाशेची भुमिका जी आसा ती संस्कृतीक दायज तिगोवन दवरपा खातीर आनी ती कशी उरची हे खातीर खूब खूब खूब म्हत्वाचो आसता